ॿ जनवरी उणिवीह सौ अरड़हं चारि मार्च ॿ हज़ार चोवीह अठ दिसम्बर अरड़हं सौ ॿारहं नव नवम्बर सोरहं सौ ॿारहं ॾह जून उणिवीह सौ सतेतालीह